نئی کتابوں اور مصنفین کو دریافت کرنے کے کئی طریقے ہیں جو آپ کی دلچسپیوں اور ترجیحات سے مطابقت رکھتے ہوں بک اسٹورز اور لائبریریز نئے کتابوں کی نمائش اور اسٹاف سے مشورہ لے سکتے ہیں آن لائن بک اسٹورس امازون گڈ ریڈس وغیرہ پر ریویوز اور ریٹنگس چیک کریں بک کلبس کسی بک کلب میں شامل ہو جائیں جہاں ممبرس نئے مصنفین اور کتابوں پر تبادلہ خیال کرتے ہیں سوشل میڈیا اور بلاگس بلاگس اور سوشل میڈیا پر کتابوں کے متعلق بحثوں میں شامل ہوں پبلیشرز کی ویب سائیڈس پبلیشرز کی ویب سائڈ پر نئی ریلیزز اور ریکمنڈیشنز دیکھیں یہ تمام طریقے آپ کو نئی اور دلچسپ کتابیں دریافت کرنے میں مدد کر سکتے ہیں